हूँ कि नाम भेल अहाँके तब बेरोजगारीके लए के अहाँके कि विचार अछि

ईसब तऽ रहै हँ ओ सबके मतलब सब युवाके लगभग एहि हाल है पढ़लिख कर भी बेरोजगार है यहाँ तकनीकी सुविधा ईसब उतना है न जे ईसब के लेल कि ईसब मे युवाके रोजगार मिलै एहि लिये सब युवाके लगभग अभी यही स्थिति है पता ने कब ईसब ठीक होतै एहि सब लए के सरकारके थोड़ा सा ध्यान देबे के चाही

एहिसबसे राज्य राज्य जिला एहिसबके विकास होइ छै एहि सबसे पिछड़ल रहलै युवा जनसंख्या इतना है लेकिन कोई काम का ना है कोई काम अच्छासे कर ना पाबै छै ताहि वजहसे बेरोजगारी खतम ना होइ पाबि रहल अछि इतना

कहिंसे पैसा आबयके चाही तबतो बच्चा आगेके सोचते किछु भी किछु भी करय लेल रोजगार मिलने हँ इतना पैसा लग जाइ छै उतना पैसाके उतना पैसा भी ना पाबै छै अभी दू तीन लाख लगायके लोक पढ़ाइ करै छै लेकिन अभी दू तीन हजारके नौकरी पाबेले भी ना उतना भी ना कर पा रहलै ओभी ना मिल रहलै युवाके बहुत बुरा हाल है इसबके सुधार होनाइ बहुत जरूरी है लगभग सबके इएह हाल है हँ गावसब मे भी रोजगार टाइप के किछु व्यवस्था करैके चाही ताकि गावके लोकभी आगू बढ़ि सकैया ईसबके बारेमे सोचि सकै ऐसन करैके चाही सरकारके बट धीरे धीरे सुधार हो रहल अछि आगे होहि जेतय